वेवसायीक शिक्षणांत जशें मेस्तपण प्लंबींग करप शिंवप कुकट पालन पशु पालन शाळेंत शिकोवपाक जाय थोडी तशी शेता बद्दल म्हायती दिवपाक जाय सगळे तरेची म्हायती भुरग्यांक आशिल्ली बरें पडटा तांकां मागीर आपलें आंगवण पडिल्लें जाता नाजाल्यार कितें जाता फक्त शिकप हातूंत तांकां तशें हें उरना उमेद आनी जर फुडें जर हें म्हणजे सगळ्या हातूंत जर प्रविण जातलो जाल्यार हाची खूब गरज आसा शे शेता बद्दलूय तांकां मातशें मातशें पर्यावरणा बद्दलूय म्हायती दिल्ली जाय